हा तमामु अहिड़ियूं सुविधाऊं आहिनि जेकी असांखे बैंकनि सां काफ़ी कुझु कमु करण जे लाइ मिलंदी आहिनि लेकिन इन सां गॾु गॾु उनी जी जानकारी थियणु उन जे लाइ पतो लगाइणु उन जे लाइ थोरो सो पढ़ी करे ई तव्हांखे हर शइ तव्हांजी इलाहियूं सहण जी उन जी तव्हांखे सुविधाऊं मिली सघंदियूं आइन लेकिन उन जे लाइ सर्व प्रथम तव्हांखे पंहिंजी जानकारी रखण ई ॾाढी हिकड़ी ज़रूरी हूंदी आ्हे जंहिं वजह सां इलाही माणू इन शइ खे नही करे सघंदा आहिनि न हीअ उन खे उहो करे सघंदा आहियूं सरकारी सुविधाऊं सरकारी स्कीमा अॼ जी तारीखन में खूब हली रहियूं आइन हेतिरी हली रयू आइन कि सिर्फ माण्हू उन खे सम्झे करे पढ़े बैंक सां ॻाल्हाए उन रूप सां उन सां प्रस्तुत थिए औरि पंहिंजा ओहिड़ा काग़र जे जेतिरा बि संपूर आहिनि हो करे करे पंहिंजो कमु कढी सघे तो